ریڈیو پر خبریں سننا مجھے دلچسپ لگتا ہے کیونکہ یہ ایک آسان طریقہ ہے معلومات حاصل کرنے کا خاص طور پر جب آپ سفر کر رہے ہوں یا کام کر رہے ہوں میں عمومی طور پر بی بی سی ورڈس روس آل انڈیا ریڈیو یا دیگر مقامی چیلینز فالو کرتا ہوں تاکہ ملکی اور عالمی خبروں سے باخبر رہ سکوں مجھے خاص طور پر سیاسی سماجی اور اقتصادی خبریں سننا پسند ہے کیونکہ یہ موضوعات روزمرہ زندگی پر براہ راست اثر ڈالتے ہیں